बचपन में मां हिकु इस्कूल ट्रिप ते वई हुअमि हुन जॻह जो नालो हुओ रणथंभौर सवाई माधोपुर इहा जॻह राजस्थान जे ज़िले जे अंदरि ईंदी आहे इन में ॾाढो मज़ो आहियो असांखे मां पंहिंजे इस्कूल वारे ॿारनि सां गॾु वई हुअमि इन में असां जा मास्तर ऐं मास्तराणियूं बि हलिया हुआ असां हिकु बस कराए करे वियासीं बस में असां ॾाढो मज़ो वरितोसीं गाना ॻाईंदा हुआसीं फिल्मी गाना कहिड़ा बि जेके बि भॻिवान जा भॼन हूंदा हुआ सभु असां गाए करे असां पंहिंजो ॿ कलाक जो सफ़र पूरो कयो हुओ पर उहो सफ़र असांजो यादगारु सफ़र हूंदो आहे उन में असां जीअं ई असां उन जॻह ते पहुतासीं उते असां रोटी पाणी सभिनि जी सुविधाऊं रखियूं हुयूं हुन में असांजे मास्तरन असांखे हर विच विच में रस्तनि ते खाइण लाइ बि ॾिनो हुओ नाश्तो पाणी ऐं असांखे ॾाढो सुठो जॻह वठी हलिया हुआ जीअं असां हुन जॻह ते हलियासीं उन जॻह ॾाढी खुबसुरत जॻह हुई उन जॻह में जीअं जानवर हुया तरह तरह जा ऐं असांखे हुन में हिकु बाग़ु ॾिखायो वियो अछो बाग़ु हूंदो हुओ हुन अछे बाग कीअं असांखे उहो मूंखे घुमंदो आहे जंगल में हिकु सफारी कराई आहिनि अन गाॾीअ में असांखे ॾाढा सारा जानवर ॾेखारिया आहिनि जॻह ग़ुल बाग़ बाग़ीचा झूला हिकु तरह जो ॾाढो सुठो बाग़ीचो हुओ उन में ॾाढा सारा प्रकार जा जानवर हाथी घोड़ा हिरण बाघ अछो बाघ ॾाढा प्रकार जा हुआ असां ॾाढो यादगार पल बितायो हुओ उहो उते झूला बि झूलियासीं ऐं नाव में बि घुमियासीं सभ प्रकार जा ॿार हुआ ॾाढो मज़ो आहियो वॾी कला वॾी कक्षा जा माण्हू बि हुआ हुते